मेरे अनुसार सोशल मीडिया और ऑनलाइन डांस ट्यूटोरियल जैसी टेक्नोलॉजी ने डांस इंडस्ट्रीज को बहुत प्रभावित किया है पहले की जिन जिन युवक युवतियों को डांस का बहुत एक शौक़ था और वह डांस की डांस को सीख नहीं पा रहे थें उनके आसपास नियम के शहर गाँव में किसी प्रकार की डांस का ट्यूटर नहीं होते थे तो आज वह भी युवक युवतियाँ इस सोशल मीडिया और ऑनलाइन डांस ट्यूटोरियल जैसी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेकर अपने घर में और अपने फ़्री समय में डांस की प्रेक्टिस वगैरह कर कर लेते हैं और अपने इस शौक़ को पूरा कर लेते हैं तो सोशल मीडिया और ऑनलाइन डांस ट्यूटोरियल की एक सुविधा होने से बहुत से ऐसे युवक युवतियाँ हैं जिन्होंने अपने इस शौक़ को पूरा किया है